सीतामढ़ी जिलाके विकास प्राचीन कालमे भएके तऽ भेलइ लेकिन कम भेलइ आओर एकर प्राचीन कालमे बहुत से घटना घटलै आओर एकरा विकासमे राम दुलारी सिन्हा स्वतं पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रहलै जेकर एहिमे बहुत बड़का योगदान रहलै जेकि राम दुलारी सिन्हा केंद्रीय मंत्री एवं राज्यपाल रहलै ओ बिहार से राज्यपालके नियुक्त होय वाली प्रथम पहिल सबसे प्रथम महिला रहलै जेकि राज्यपाल बनलै तथा भारतवर्ष तथा भारतवर्षमे ओ महिलाके प्रथम महिला रहलै जेकर कि केरलमे नियुक्ति भेलै बड़ा नीक महिला रहलै जेकर नाम राम दुलारी सिन्हा रहलै ओ मतलब कि ओ राजपालके पद पर तेरह फरवरी उन्नैस सए अठासी से लेकरके बारह फरवरी उन्नैस सए नबे तक राज्यपालके पद पर केरलमे नियुक्ति रहलै सीतामढ़ी जिलाके विकासमे एकर महत्वपूर्ण योगदान रहल अछि जेकि सीतामढ़ीके विकास हो सकैत रहलैया